जि'यां कि में पैह्लें सनाया कि अस जेह्ड़े जित्थें बी कुतै घूम्मन जन्ने हे अपनी फैमली कन्नै अस अपनी कुतै मतलब अपनी फैमली कन्नै जन्ने जां दोस्तें कन्नै जन्ने अस कुतै अपनी ब्याह् फंक्शन दा जां घूमन जंदे हे तां अस फोटो खचांदे हे ते अज्ज बी सीढ़े कोल उस टैम उप्पर खचेओ दे हे असेें ऐलवम बनाइयै रक्खी दी जां होर अस इ'यां कोई वीडियो रीलां बनाइयै रक्खी दियां कन्नै डी बी डी सी डी जेह्ड़ियां पैह्लें थ्होंदियां हां ओह् ओह् बनाइयै रक्खी दियां हां उस टैम दियां ते अज्ज बी साढ़ै कोल ओह् पेदियां न जेह्दै कन्नै अस चाह्चै ते जिसलै मर्जी अस उस्सी लाियै ते दिक्खी सकने आं ते जां जेह्ड़ी ऐलवम असें उस टैम दियां बनाई दियां ते अज्ज अस दिक्खने आं अस उत्थै गेदे हे जां अस उस ब्याह् च एह् पाइयै गेदे हे एह् लाइयै गेदे हे उसलै ओह् ब्याह् होया हा ते अस इ'यै जेह् लगदे हे इ'यै जेही अस फ्राक पाइयै गेदे हे जां अस निक्के हे उसलै जां बड्डे हे एह् चीज़ां अस जेह्कियां उस फोटो बिच्च खचाई दियां जेह्ड़ियां साढ़ियां उस टैम दियां डी बी डी जां सी डियां उस टैम दियां बनदियां हां जां पैह्लें बी सी आर होंदे हे ओह्दे च जेह्ड़ी कैस्टां बनदियां हां जिस टैम दा मेरे मम्मी दा ब्याह् होऐ दा उस टैम बी सी आर दी कैस्टां बनदियां हां तोे जि'यां फिर मेरी छोटी बू जी न जिसलै उं'दा ब्याह् होया गां उसलै डी बी डी सी डी बनदियां हां उस स्हाब दियां साढ़े कोल हार्ड़ कापियां पेदियां जेह्ड़ियां ऐलवम उस टैम दियां बनदियां हां ओह् साढ़ी हार्ड़ कॉपी जेह्ड़ी ऐ उस्सी अस इक हार्ड़ कापी लैइयै चलने होन्ने क्यों उस टैम दी असें एह् चीज़ां बनाई दियां हां ओह् अच्छी इक अच्छी यादां होंदियां न इक परानियां यादा जेह्कियां होंदियां ओह् कदैं भुलदियां निं नां ऐ ओह् कदैं मिटी सकदियां न क्योंकि ओह् इक साढ़े कोल रिटन प्रूफ होंदा जां रिटन अस बोली सकने कि अस दिक्खी सकने उस टैम जेह्ड़ियां असें जो बी चीज़ां असें दिक्खी दियां जां सुनी दियां चीज़ां जेह्ड़ियां असें ऐलवम दे दौर बिच्च जेह्ड़ियां असें बनाई दियां न ते रेही गल्ल अजकल्ल दी चीज़ें दी ते जेह्ड़ियां अजकल्ल जेह्ड़ी ओल्ड जेह्ड़ी परानी चीज़ां होंदियां ना ओह् बड़ी जैदा अच्छी यादगिरी होंदी ऐ उं'दे बिच्च उस टैम दे तुस अजकल्ल दिक्खी लैओ अजकल्ल जेह्ड़े लोग फोन बिच्च फोटो खचांदे न न्यू डिज़िटल दा भाई जमाना आई गेदा जेह्ड़े लोग ना बच्चे केह् करदे न फोन बिच्च फोन बिच्च वीडियो रीलां बनाई लैंदे जां फोन बिच्च फोटो खचाई लैंदे न ते फोन बिच्च फोटो खचाने दा बैसे में समझनी आं कोई जैदा कोई एह्दी एह्दी कोई बैल्यू नेईं ऐ जां जैदा एह्दी कोई लाईफ लांग जां अस आक्खी सकने आं एह्दी जैदा देर कोई मतलब आक्खी सकने जैदा देर कोई चलनी निं ऐ क्योंकि अज्ज अगर फोन अगर खराब होई जा ते जेह्ड़ी यादगिरी बनाई दियां जां जेह्ड़े फोटो खिच्चे दे जां जेह्ड़ियां कोई वीडियो रीलां ओह्दे च बनाई दियां ओह् अज्ज गै डलीट होई जानियां न मतलब कटोई जानियां न क्योंकि जेह्ड़ियां अस बनाने आं उस टैम उप्पर जेह्ड़ियां यादगिरियां इस च रक्खी दियां होंदियां न संजोइयै अगर अज्ज फोन खराब होई जा ते ओह् ते डलीट होई जानियां न मतलब कटोई जानियां न ते कुसी दिक्खियै अस अपनी यादां जेह्ड़ियां अस ते जाद करगे ते अगर ते असें कोई परानी ऐलवमां बनाई दियां न जां सी डी डी बी डी बनाई दी ऐ ते ओह्दे कन्नै अस ओह् दिक्खियै अस अपने मन गी फरोल्ली सकने आं अस अपने दुख दर्द दूर करी सकने आं दुख फरोल्ली फरोल्ली सकने होर केह् कि पराने जेह्ड़े अस समझी लेऔ तुस कि असें कोई ऐलवम बनाई दी ऐ भाई मेरी कोई रटैरमैंट होई जां मेरे भापा हुंदी कोई रटैरमैंट होई ऐ ते ओह्दे च असें भाई ऐलवम बनाई ही जां उसलै असें कोई वीडियो रील बनाई ही जां डी बी डी बनाई ही ते अगर ते इस अज्ज लान्ने आं ओह् पूरे टब्बर अस दिक्खने आं र्हान कन्नै मतलब शैल सारे अपने भैन भ्राह् मिलने अस दिक्खने दिक्खने आं कि अस उसलै इ'यै जेह् होंदे हे जां इ'यै जेह् होंदे हे हून जेह्ड़े साढ़े केईं बजुर्ग चली गेदे न दुनियां परा दा उं'दे बी फोटो आए दे होंदे उं'दियां बी वीडियो रीलां उं'दे च आई दियां होंदियां कि एह् सगन देआ दे एह् रुट्टी खा दे इ'यां करा दे इ'यां करा दे ते अगर ते अगर ते अस फोन च चलो एह् निं ऐ कि सानूं अज्ज दी ओह् चीज़ मिलदी निं ऐ अस फोन च फोटो खिच्चने आं ते फोन च बी अस जेह्ड़े जेह्ड़ी चीज़ां अस अपने दिक्खी सकने आं बड्डे बजुर्ग जेह्ड़े आए दे होंदे ब्याह् कारज़े च जां जेह्ड़े फोटो फाटो असें खिच्चे दे होंदे ओह् बी दिक्खी सकने कि एह् बी आए दे हे एह् बी आए दे हे पर एह् ऐ कि एगर अज्ज फोन खराब होई जाए ते ओह्दी मतलब कोई कीमत नेईं ऐ ठीक ऐ ना क्योंकि कीमत इस बास्तै निं ऐ अगर चीज़ अज्ज एह् खराब होई जाए ते असें ओह् चीज़ां कुत्थूं लैनियां न अजकल्ल तुआनू पता ऐ कि जेह्ड़ी इक चीज़ इक बारी कोई डलीट होई जां कोई कटोई जा ते उस्सी बापस लेआना बौह्त जैदा मुश्कल ऐ ते अगर साढ़े कोल एह्दा हार्ड़ कापी पेदी होऐ जां जि'यां फोटो फाटो पेदे होन तां अस फोटो फाटो दिक्खियै जां जेह्ड़ी जेह्ड़ी सी डी डी बी डी लाइयै दिक्खी लैच्चै ते ओह्दे कन्नै केह् ऐ कि इक अच्छी चीज़ ऐ मतलब मेरा ते आखना इ'यै कि अज्ज फोन बिच्च जेह्ड़ी चीज़ां अस दिक्खा दे आं जां यूज़ करा दे आं एह्दे कोला दा परानी चीज़ां बैह्तर हियां पैह्लें दा म्हौल तुस दिक्खो अजकल्ल दी जेह्ड़ी बच्चे निक्के निक्के इन्ने तेज़ न कोई आखने दी गल्ल निं फोन इक अच्छी चीज़ बी ऐ कि अजकल्ल दे बच्चे बड़े जैद जागरुक न बड़े जैदा तेज़ न शैल न मतलब हर इक चीज़ च फुर्तीले न पैह्लें दे लोग इ'यै जेह् नेईं होंदे हे चलो पर अजकल्ल जि'यां जि'यां जमाना चेंज़ होआ दा अपने आप गी चेंज़ करना पौंदा जि'यां पैह्लें लोग फोटो खचांदे हे अजकल्ल डिज़िटल इंडिया लोग फोन च फोटो खचांदे भाई बीडियो रीलां अजकल्ल इन्ने इन्ने अच्छे कैमरे बिच्च चली पेदियां न कि मतलब बड़ा जैदा अच्छा डैवलप कीते दा बड़ा जैदा काफी जैदा अच्छी साढ़ी जेह्ड़ी चीज़ां जेह्ड़ियां चेंज़ होइयां न चलो समें चेंज़ होना जरूरी बी ऐ पर एह् ऐ कि जेह्ड़ी परानी चीज़ां ओह् परानियां गै होंदियां न पराने तुस लोग दिक्खो पराने गानें सुनो तुस कि किन्ने जैदा उं'दे च हर इक हर इक चीज़ इ'यां ठैहरे दे गानें अजकल्ल ते सुनो ते कोई समझ निं आंदी गाने दा मतलब केह् ऐ गाना चला दा कुत्थै ऐ ते पराने तुस सुनो मन गी बी तसल्ली होंदी शांति मिलदी इ'यां बाकी समें अनुसार चेंज़ होनां पौंदा भाई ते बाकी रेही गल्ल इस चीज़ दी कि जेह्ड़े पराने फोटो न उं'दे च जैदा बैल्यू सानूं लब्भदी ही जैदा अस अपने मन गी ओह्दे च अच्छा मतलब अपने जेह्ड़े साढ़े इमोशनल अस आक्खी सकने कि जैदा उं'दे कन्नै रू अटैच होई दी होंदी ही साढ़ी बड़ी जैदा अस कोई जेह्ड़ी चीज़ां नेईं आक्खी सकने केईं बारी अस फोटो दिक्खियै बड़ा कुछ आक्खी जन्ने होन्ने जेह्ड़ा अस कुसै दे मुहां पर नेईं आक्खी सकने होर एह्दे कन्नै केह् ऐ के अस बड़ी जैद मतबव सैंटिमैंटल बैल्यू जियां अस आक्खी सकने कि बड़े जैदा अस एह्दे कन्नै अटैच होए दे हे बड़े जैदा साढ़े मतलब भावनां जेह्ड़ी बड़ी जैदा एह्दे कन्नै जुड़ी दी ही अस बड़े जैदा ओह्दे कन्नै बड़े जैदा प्रेम भाव हे अप्पूं बिच्चे पराने फोटो कन्नै फोटो जेह्ड़े अस खचाने होन्ने जां पराने जेह्ड़े साढ़ी यादगिरियां होंदियां ओह्दे कन्नै अस बड़े जैदा भावुक होई जन्ने होन्ने केईं बारी अस दिक्खियै अस कुसै दा फोटो दिखचै अपने भैन भ्राह् दा कोई उस टैम नेईं होऐ अस फोटो दिक्खियै बड़े जैदा भावुक होई जन्ने होन्ने कनै अस रोन लग्गी पौन्ने मतलब परानी चीज़ें कन्नै साढ़ी बड़ी जैदा अटैचमैंट होई जंदी बड़े जैदा अस भावुक होई जन्ने परानी चीज़ें गी दिक्खियै जेह्ड़ी परानी चीज़ां होंदियां न परानी तुस कुछ बी दिक्खी लैओ पराने बजुर्ग बजु्र्ग गै होंदे नअस कुदै जन्ने आं कोई सानूं कुसै चीज़ दा नेईं पता चलदा कुदै सगन गै पान जन्ने आं ते सगन पाने दा उसलै नेईं पता चलदा कि केह् करना केह् करना सानूं बड्डे बजुर्ग जेह्ड़े होंदे ना सानूं इक स्हाब दी गाईड़ लाईन दिंदे न सानूं ओह् दसदे न इ'यां नेईं इ'यां करो मुड़े दे इ'यां करो कुड़ी गी इ'यां आक्खो इ'यां पाओ ओह् सानूं केह् इक साढ़े मतलब ओह् बड्डे बजुर्ग सानूं बड़ी चीज़ें दा फर्क दिंदे न कि तुस इ'यां नेईं इ'यां करो इ'यां नेईं इ'यां करो तांइयैं जेह्की परानी चीज़ां होंदियां न उस्सी आखदे न कि जेह्ड़ी परानी चीज़ां होंदियां ओह् सुन्ने दे समान होंदियां न ठीक ऐ सोनें दी चिड़िया होंदियां परानी चीज़ां परानें चाहे बजुर्ग होन परानी चाहे चीज़ां होन चाहे कपड़े होन पराने तुस पराने डिज़ैंन दिक्खो जेह्ड़े सूट उस टैम उप्पर लोग पांदे हे अजकल्ल मुड़ियै ओह् डिज़ैंन चली पेदे सूटें दे गै लाई लैओ तुस स्हाब जां पराने जेह्ड़े उस टैम उप्पर जेह्ड़ी मतलब तुस आक्खी सकदे हो के पराने बजुर्ग बड़ी ही अचछी उस टैम उप्पर खान पान तुस लोकें दे दिक्खो सब्जियां रहांदे हे हरियां घरे दियां होर खेत्ती बाड़ी करदे हे ते अजकल्ल दिक्खो तुस मतलब ऐसा कुछ निं लोग लाब्बां बी कुसै गी पैहे देइयै लोआ दे बाकी तुस आक्खी सकदे ओ कि जेह्ड़ी मतलब परानी जेह्की चीज़ां होंदियां हां ओह् बौह्त ही साढ़ी साढ़े कन्नै इमोशनल अटैचमैंट होंदी उं'दी